जय झूलेलाल तव्हां महालक्ष्मी फास्ट फूड तव्हां था ॻाल्हायो मां तव्हां खे हेन ॿ ॾींहं पहिरों ॿ सेंडविच बटर सेंडविच या त ग्रीन सेंडविच ऐं हेन काजूनि जो थिक शेक सीताफल थिक शेक ऐं हिकु केसर पिस्ता जो थिक शेक जो ऑडर ॾिनो हुयो जंहिंमें तव्हां ग ॾाढो सुठो मूंखे ऑडर प्रोवाइड कयो हुयोव ग्रीन सेंडविच त ॾाढो सुठो हुयो बटर वारे सेंडविच ते जेका बटर लॻल हुयो आहे हा खाइण में मज़ो अची वियो सीताफल थिक शेक सीताफल थिक शेक त ईअं बाइट बाइट में सीताफल जी अहिसास पियो थिए ॾाढो सुठो हुयो त मूंखे हूअ सभु रिपिट खपे अना तव्हां मूंखे हीअ शइ क्रिशना कॉम्पलेक्स में पहुचाए सघंदा आहियो